دہلی میں بہت سے مشہور بازار اور شاپنگ ڈسٹرک ہے جہاں سیاحوں کو ضرور جانا چاہیے یہاں کچھ اہم مقامات ہے میں ان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسے جنپتھ ہے یہ بازار خاص طور پر سیاحوں میں بہت مشہور ہے یہاں مختلف قسم کے دستکاری کپڑے جیولری اور دیگر سستے آئٹمس دستیاب ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے چاندنی چوک ہے یہ دہلی کا قدیم اور مشہور بازار ہے یہاں سستے کپڑے جیولری الیٹرانکس اور کھانے پینے کے اشیاء دستیاب ہے یہ جگہ تاریخی عمارتوں کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی مشہور ہے اسی طرح کناٹ پلیس ہے یہ دہلی کا ایک اہم تا تجارتی مرکز ہے جہاں پڑے بڑے برانڈس اور ریسٹوران اور کیفے موجود ہے یہاں مختلف قسم کے خریداری کے مواقع موجود ہے خاری باؤلی یہ اشیا ایشیا کا سب سے بڑا مصال مصالحہ بازار ہے جہاں مختلف اقسام کے مصالحے خشک میوے جات اور دیگر کھانے پینے کے اشیاء ملتی ہے اسی طرح دہلی ہاٹ ہے یہ ایک مستقل بازار ہے جہاں مختلف ریاستوں کے دستکاری کھانے کے اور ثقافتی اشیاء ملتے ہیں یہ بازار سیاحوں کے لیے بھی بہت پرکشش ہے اسی طرح سرجی سروجنی نگر ہے یہ بازار فیشن ایپل کپڑوں جوتے اور اسی لیے اس کے لیے بہت مشہور ہے یہاں سستے داموں پر مختلف برانڈس کے کپڑے ملتے ہیں اسی طرح جو ہے دہلی میں خریداری کے بہت سے مواقع ہے جو سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں چاہے وہ روایتی بازار ہو جیسے چاندنی چوک اور جنپت یا جدید مولس ہو جیسے سلیکٹ سٹی ورک اور ڈی ایل ایف دہلی ہر کسی کے پسندیدہ کے مطابق خریداری کے موافق مواقع جو ہے فراہم کرتے ہیں